म्हजो संस्कृतीक वेवसाय आशिल्लो तो म्हणल्यार पांटले तयार करपाक कोंड्याचे आनी लोक तातूंतल्यान खरेंच भायर सरल्यात कारण आधुनीक जगांत ताका डिमांडूय ताका तितलो मोलूय मेळना ताचे खातीर आनीक प्लास्टीक आयिल्ल्यान ताका लागून त्या वेवसाया कडेन दुर्लक्ष जालां